सिरां जिल्लानि सायाव जर'खायै गोहोम खालामनाय माखासे जायगायारि जौगानाय थागिदाफोरनि बीमाफोरा जादों सिरां जिल्लाखौ मोजां रोखोमै लामा बानायना होनो थांखि लानाय जौगाहोनाय लेखा फरायनाय कलेज स्कुल बेफोरखौ गासैनिफ्रायनो जौगाहोनो नाजानाय थांखि आरो बयखौबो गोरों जाजानो लुबैनानै थाबैनो बिदि गभर्नमेन्ट साख्रि नागिरनानैहाय लानो हानाय गुरैयैनो साख्रि मोननाय बेफोरबायदि थांखिखौ लादों दानि सरखारा बेनिखायनो फरायसाफोरखौ गोसो जाहोनाय गोसो जानानै गाव गावखौ फरायनो लानाय लेखा फरायनो गोरों जानाय बेफोरखौ थांखियै होदों स्टुडेन्टफोरा फरायसाफोरा जेरै गोसो होसारनो होसारनानै फरायनो हागोन बेबायदिनो गोसोआवबो थांखि लादों सरकारिफोरा बिसोरनि जिल्लायाव मावख'फोरा गथायनाय मावमिननि सोमोन्दै नोंथांनि साननाया जोबोर मोजां खालामदों बे जिल्लायाव सरखारि मावख'फोरा गथायनाय मावमिना नोंथांनि साननाया जोबोर मोजां आरो नोंथांनि साननाय बायदिनो मोजाङै मोजां जाफुंसारनो हागोन बे थांखिया सिरां जिल्लानि गासै जौगानाय आरो दावगानायाव मोजां रोखोमै गोहोम खालामदों बेबायदिनो उनावबो सिरां जिल्लाखौ मोजां रोखोमै लामा हान्थामेला जिउ खांनो हान्थामेला मोजां खालामनो हानायनि थाखाय